आं केह् कराने अच्छा रुट्टी बनाई ओड़ी जां आइयै बनानी अच्छा तां होर बी कुसै गी आक्खना तां आक्खी लैओ खरी तां होई औने अच्छा कुड़े कोह्के पार्के च जाना चौगानै र जां दूऐ मिनी पार्क च ठीक ऐ तां खरी तां अं'ऊ होनी ना जिसलै त्यार तां तुसेंगी फोन करी लैनी आं ओह् ठीक ऐ तां